हाँ मैं पाँच संख्या बता सकती हूँ दस हजार दो सौ छब्बीस हजार तीन सौ चालिस हजार चार सौ पचास हजार आठ सौ चार सौ बीस